हँ हम फुलकान्त झा बाजि रहल छी हम अपने के खानाके डेलिवरीके लेल प्रस्ताव राखलहुँ रहय ओ बहुत देर भऽ गेल लेकिन एखनो तक नहि पहुँच सकल एहन खराब स्थितिमे गण्यमान व्यक्ति सभ जे एलखिन हँ हमरा घर पर हुनका भोजनके समस्या भऽ रहल छै आ आगाँ अपनेसँ सम्पर्क नहि कयल जायत अन्यथा जल्दी सँ जल्दी अपन सदस्यके द्वारा भोजन कतऽ रुकल अछि ओ डिलीवरीके जल्दी सँ जल्दी भेजैके कष्ट करु एहन परिस्थितिसँ दोसरो व्यक्तिके कष्ट होयत एहि लेल अहाँ अपन सदस्यके महत्वपुर्ण सूचना दिअ आ प्रगतिके पथ पर अग्रसर रहू